हाणे मनोरंजन में चङो बदलाव अची वियो आ्हे पिछ्ले ज़माने में असां छा कंदासीं घर जे ॿाहिरि वेहंदासीं भॼनु मंडली गाईंदासीं पाण में ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदासीं मस्ती मज़ाक कंदासीं हुनखां पोइ आहियो रेडियो त रेडियो में वेही सभु दोस्त यार मिली माइटि मिली पाण में हिकु ॿिए सां रेडियो ॿुधांदासीं बिनाका गीत माला ऐं ॿियों कुझु जेको प्रोग्राम समाचार इहे ॿुधांदासे धीरे धीरे वरी हिनखां पोइ आई ब्लैक एंड वाइट टीवी हुनमें बि वरी सभु मिली करे थियो माण्हू वठी न सघंदा एॾी माहंगी माहंगी हूंदी हुई त हिकु घर में हूंदी हुई त चारि घरवारा ॿिया बि हुते जमा थी करे ॾिसंदासीं फुल खिले गुलशन गुलशन तबस्सुम जो प्रोग्राम ईंदो हुओ चित्रकार ईंदो हुओ ऐं आर्तवारु ॾींहुं हिकु पिचर हलाईंदा हुआ ऐं समाचार वमाचार ॾिसंदासीं पर हाणे त चङी तरक़ी थी वई आहे जाम थिएटर खुली विया आहिनि ऐं टिकट बि सहुलियत सां थी मिलनि ऐं जेका शइ असांखे पिचर खपे मोबाइल ते ॾिसी था सघूं कंप्यूटर ते था ॾिसी सघूं त मतिलबु हाणे सभु अलॻि अलॻि थी विया आहिनि वॾी एज जे माण्हुनि खे प्रॉब्लम आ उहे अलॻि थी विया हिकदमु ॿार बच्चा पंहिंजे रूम में वञी पंहिंजी पिचरूं कंप्यूटर ते के मोबाइल ते ॾिसनि था त हिन करे थोरो हुन हिसाब सां मतिलबु अलॻि अलॻि थी विया इन माण्हू